पहिरियों त मां पंहिंजे कपिड़नि जे शौक़ जे बारे में ॿुधाईंदमि मां हर तरीक़े जा कपिड़ा पाता आहिनि जीअं मां पहिरियों नंढी हूंदी हुअमि त मम्मी मूंखे फ़्रॉकूं वठी ॾींदी हुई मुंहिंजी फ्रॉक केॾीमहिल गोॾे ताईं हूंदियूं जे गोॾे खां हेठि बि हूंदी हुयूं मूंखे अलॻि अलॻि नमूने जा फ्रॉक पसंदि ईंदा हुया फ्रिल वारा बि पसंदि ईंदा हुया ऐं अॻियां घेरे वारा बि पसंदि ईंदा हुआ उन मां थोरी वॾी थियमि त मूंखे ममी जीनियूं वठी ॾिनाईं मूंखे जीनियूं बि जामु पसंदि हूंदी हूयूं उन जे मथां मां क्रौप टोप पाईंदी हुअमि लौंग टोप बि पाईंदी हुअमि ॿियो वरी हिन खां थोरी अञा वॾी थियमि त मूंखे हिपस्टर पसंदि आया कॉलेज वञणु लॻी हुयमि त मूंखे ड्रेसूं बि पसंदि अची वयूं मां ड्रेसूं बि पातियूं अलॻि अलॻि नमूननि जी ड्रेसूं पातियूं आहिनि जीअं अनारकली थियूं कुर्ती थी ए लाइन थियूं हुन खां पोइ शरारा बि पाता आहिनि मां इन खां में लौंग दुपटे लौंग कुर्ती पाती आहे कवड़ दुपटो बि पाता आहिनि वन पीस पाता आहिनि ऐं हिन खां पोइ जीन में बि अलॻि अलॻि लोवेस्ट केप्री वग़ैरह बि पातियूं आहिनि हिन मां मूंखे सुठे नमूने ड्रेसियूं वग़ैरह पातियूं आहिनि अलॻि अलॻि नमूननि सां पातियूं आहिनि